नमस्कार

जी जी जी ठीक है हमारे यहाँ डॉक्टरी पायकी हम चार्ज करा देंगे अल्ट्रसाउन्ड और हम हमारे क्लिनिक पर आइये हम आपको सब बता देंगे दवा लिख देंगे आप ठीक हो जायेंगे ठीक है आइये बनारस हम आपको और भिखारीपुद में आइये तीन मोहानी पर हाँ बिहारी पूज महादी के पास जी जी जी वो ही हो जायेगा न नहीं हमारे यहाँ हो जायेगा ये वो ही उसकी जगह अल्ट्रसाउन्ड हो जायेगा जाँच हो जायेगा देखेंगे उस हिसाब से हम दवा लिख देंगे आप ठीक हो जायेंगे पाँच पाँच सौ रुपया फीस है जिस हिसाब से चार्ज निकलेगा उस हिसाब से हम दवा लिखेंगे आप ठीक हो जायेंगे घबराने की कोई बात नहीं है आप अच्छे हो जायेंगे हम रोज बैठते हैं संडे को बंद रहता है सुबह दस बजे हाँ हाँ आपका इलाज हो जायेगा ठीक है आपको आना होगा तो बताइयेगा ठीक है ठीक है ठीक